हमारी जो बर्तन धोने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी ही नॉर्मल है काफ़ी सीधी है क्योंकि हमारे जो बर्तन धोने की प्रक्रिया है वो बर्तन गंदे हो जाते हैं उनको हम पहले बिल्कुल साफ पानी से एक बार उनको धो लेते हैं फिर जो बर्तन है उनमें जो बचा हुआ जो तेलीय बर्तन होते हैं जो जिसमें तेल लगा होता है चिकनाई लगी होती है जो चिकनाईयुक्त जो बर्तन होते हैं उनको साफ करने के लिए हमें जो आमतौर से जो मिट्टी है उसका उपयोग भी करते हैं और जो हम लकड़ी जलाते हैं फिर लकड़ी जलाने के बाद में जो राख बचती है उसको उसका भी हम उपयोग करते हैं उससे भी बिल्कुल अच्छे से बर्तन साफ हो जाते हैं और इस प्रकार से और जो बर्तन धुलने का जो साबुन आता है डिटर्जेंट जो साबुन आता है बर्तन धुलने का उसका भी हम उपयोग करते हैं तो उससे भी काफ़ी अच्छे बर्तन साफ हो जाते हैं तो इस प्रकार से हम कई कई तरीके से कई तरीके से बर्तनों को साफ करते हैं अन्य अन्य प्रयोग करके तो इस प्रकार से हम अपने बर्तनों को बिल्कुल साफ रखते हैं